हाँ मैंने अभी कुछ दिनों पहले एक सोफ़ा ख़रीदा था जिसका मटेरियल बहुत अच्छा है वह बहुत ही आरामदायक है हमने उसे अपने हॉल में लगवाया है तो जो कोई भी बाहर के लोग आते हैं उन्हें वह सोफ़ा बहुत पसंद आता है क्योंकि वो बहुत ही गद्देदार है कोई भी उसपे बैठता है तो उसे बहुत अच्छा लगता है मेरे परिवार वालों को भी वो सोफ़ा बहुत पसंद आया क्योंकि वो बिल्कुल भी हमें महँगा नहीं पड़ा और यह बहुत ज़्यादा जगह भी नहीं लेता है यह बहुत ही हल्का है इसलिए इसे हम आसानी से उठा कर कहीं भी एक जगह से दूसरी जगह पर हटा सकते हैं